लोकें दी जैदा जेह्ड़ी बिश होंदी ऐ जेह्ड़े अपनै खेत्ती बाड़ी करदे न लोक ते ओह् बड़ा हार्ड़ बर्क करदे न बड़ा कम्म करदे न मैह्नत करदे न ओह् जेह्ड़ी फसल बगैरा लगांदे न ओह् खेत्तें बिच्च ते ओह् एह् चांह्दे न जेह्ड़ी असें फसल लाई दी ऐ ते ओह् बड़ी चंगी होग ते ओह् जेह्ड़ी फसल ऐ ओह् चंगी तां ई होंदी ऐ जे बद्दल पेई जाए जे उस्सी टाईम दे टाईम पानी लग्गे ते जेह्ड़े साढ़े फार्मिंग जेह्ड़ी खेत्ती बाड़ी ऐ ते इत्थै असें फूड़ अपने ते सीडस च फूड बगैरा किश बी लगाई सकने आं उत्थें